हाणे असां सिंधी ज़ाती जो विशिष्ट का सिलाई या पेटर्न जो असां ॻणियूं त शुरू खां वठी वॾनि जो जेको आहे असां सिंधियुनि जो जेके असां चवंदा आहियूं सुथण पाईंदा सभई लेडीस उन जे मथा कुर्तो हूंदो हुओ असां मर्दनि जो जेको हूंदो हुओ लहंगो जबो हुन जे मथा वरी सदरी पाइणु जेके वरी असां कोट जे रूप में बि परिवर्तन कंदा आहियूं असां हुन खे हाणे उहो जेको आहे उहो ॾाढो सुठी तकनीक हुई असां में हुन में भई असां सिंधी भई सफेद पौशाक वारा माना ॾाढो सब्रु वारा ईमानदारी वारा लिखिया वेंदा हुआ छा कंदा वेष भूषा आहे इंसान जे मथा ऐं माण्हुनि जे मथा ॾाढो असरु कंदी आहे खाली तव्हां बिल्कुलु कारा कपिड़ा पाए अचो त माण्हू चवंदा इहो छा कारा कारा कपिड़ा पाया आहिनि इन्हनि में कहिड़ो अकुलु आहे माना उहा असांजी कल्चर खे बि डाउन कंदो ऐं असांजी ज़ाती खे बि डाउन कंदो ऐं जेकॾहिं को सफेद कपिड़ा आहे थो भई भई अछो लहंगो अछो जबो पाए आयो आहे उन ड्रेस सां हुन जी ईमानदारी ज़ाहिरु थींदी उन जी जेका मान्यता आहे उहो बि समाज में सुठी रहंदी त भई हिन वीचारो सुठो कपिड़ा पाए अचे थो ऐं वेष भुषा बि सुठी करे अचे थो इन जे करे जेको तकनीकी रीति सां ॾिसूं त असां सिंधी ज़ाती जो जेको झूनो जेको फेशन आहे भई लेडीस लाइ सलवार कुर्तो ऐं मर्दनि जे लाइ उहो लहंगो ऐं पैजामो या वरी धोती बि चऊं ॾाढी सुठी हूंदी धोतीअ माना जबो उन मथां टोपी हूंदी अलॻि सां ऐं पंहिंजे प्रकार जी त उहा असांजी पहचानु आहे हर कंहिं ज़ाती जी पहचानु हूंदी आहे उन जे कपिड़े जी उन जे लिवाज़ जे हिसाब सां पर असां जेका काई पारंपारिक पौशाक असां जेका कयूं था त उन में असांखे ई फाइदो आहे असांजे ज़ाती जो ई फाइदो आहे इहो असांखे त ध्यानु ॾियणु खपे पौशाक जे हिसाब सां त भाई असां सिंधी ज़ाती वारा हमेशह उन ई पौशाक में हुजूं जिते असांजो ॿियनि ज़ातियुनि में उहो पाए वञण सां असांजो असांजी इज़त असांजो मान रहे असांजो समान थिए इन जे करे पौशाक जे मथां त वॾो ध्यानु ॾिनो वेंदो आहे सतनाम साखी